ہیلو السلام علیکم میں ایکس وائی زیڈ ریسٹورینٹ سے ریسٹورینٹ سے بات کر سکتا ہوں جی وہاں کے منیجر سے میں بات کر سکتا ہوں جی میں نے ابھی ابھی ایک آڈر کیا ہے جس میں نان کی روٹی رومالی روٹی تندوری روٹی چکن سکسٹی فائف اور مٹن بریانی چکن بریانی چکن کری انڈے آڈر کیے تھے تو اس کا کیا حال بتا سکتے ہیں مطلب وہ کب تک میرے پاس پہنچ جائے گا جی کب تک جی آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گا جی اچھا تیار تو ہو گیا ہے نا وہ جی ہاں آپ جلدی سے جلد مہربانی کر کر آپ جلدی سے جلدی بھیج دیں